नमस्ते मैम

हाँ मंदिर है भोलेनाथ का मंदिर है दुर्गा माँ का मंदिर है और श्रीराम मन जो माँगोगी सब पूरा होगा यहाँ पर आने के बाद सब कुछ सब कुछ सब कुछ हाँ सब कुछ पूरा करेंगे जो माँगोगी बहुत बहुत बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ना सारी व्यवस्था है मेरे यहाँ गाड़ी है मेरे यहाँ होटल है गाड़ी आपको ले कर जाएगी यहाँ पर छोड़ेगी खाने पीने की भी व्यवस्था है अच्छी है एक दम जो माँगोगी रहने की भी व्यवस्था अच्छी है घूमो टेहरो हाँ गार्डन की तरह है सब हाँ आप जो माँगोगी आपकी मनोकामना सब पूरी करेंगी वहाँ बहुत प्रसिद्ध मंदिर है हाँ रुक सकती हो दो चार दिन दस दिन रुक सकती हो हाँ बोल हाँ बोल रही हूँ ना हमारे यहाँ होटल है मेरे यहाँ गाड़ी है आपको ले कर जाएगी फिर छोड़ेगी खाने पीने की भी व्यवस्था अच्छी है अच्छा रह सकती हो कोई दिक्कत नहीं है नदी नहीं है नल उल है ना नल है कुआँ है आप उधर से पानी ले सकती हो हाँ हाँ सब है हाँ नल है कुआँ है आप पानी ले सकती हो जल उल चढ़ा सकती हो हँ हाँ हाँ होटल ओटल है बहुत पुराना कुआँ है जब जब मंदिर बनी थी जब मंदिर बना था तभी कुआँ है तभी का बहुत पुराना कुआँ है हाँ हाँ पूरे हाँ हाँ वहाँ जो कुआँ है वहाँ जाओगी वहाँ जो माँगोगी वहाँ भी पूरा होता है

हाँ नहा सब नहाने की व्यवस्था है नहा कर वहाँ भी जल चढ़ाओ पूजा करो घर से घर से मत नहा के आओ इधर पर आओ नहाओ

हाँ ठीक है ठीक है चलो ठीक है फिर मिलते हैं ना